राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में ॾाढो सुधारु थियो आहे ऐं शिक्षा जो स्तर बि वधियो आहे हाणे शिक्षा जो स्तर साॻियो कयो वियो आहे चाहे हू राजस्थान बोड जो हुजे या सी बी एस ई बोड जो सभिनि में हाणे एन सी आर टी जूं किताबूं रखियूं वयूं आहिनि पाठ्यक्रम जो बि सभी स्कूलनि में साॻियो कयो वियो आहे हिकु समानु हाणे सभिनि स्कूलनि में हिकु जहिड़ो पाठ्यक्रम हलंदो ताकी कोई भेद भाव न रहे ऐं सभिनि स्कूलनि खे ई अपनाइणु बि ज़रूरी आहे प्राथिमिक शिक्षा में त स्कूल पंहिंजी मनमानी करे थो ऐं पंहिंजी ई किताबूं हलाए थो पर माध्यमिक ऐं उच्च माध्यमिक शिक्षा में सरकार पंहिंजो नियम कढियो आहे जंहिं खे सभिनि स्कूलनि खे मञणु ॾाढो ज़रूरी आहे